हैलो हैलो बस मैडम जी ठीक ऐ तुस सनाओ अच्छा घर गै मैडम जी इक्क गल्ल करनी ही तुंदे कन्नै बच्चे गी छुट्टी चाहिदी ही इसदे भापा थोह्ड़े बमार होई गेदे ऐ असें जाना इनेंगी दस्सन अपनी यूटी दे बाहर ते फिर कल्लै निं जाना होंदा होर कोई जागत बी निं ऐ मेरा एह्दे भापै ई थोह्ड़ी जेही इंफेक्शन होई गेदी ऐ ओह् आक्खदे गुर्दे गुर्दे च प्रॉब्लम होई गेदी ऐ थोह्ड़ी ते फिर थोह्ड़ा डॉक्टरें आक्खे दा की अग्गें दस्सी लैओ ते उनें रेफर पाई ओड़दा ऐ आं ते बड़ा गै बोला दे हे की अरजेंट ऐ जाना ते फिर में सोचेआ तुंदे कन्नै गल्ल करी लें ते तुस छुट्टी देई ओड़ो ते थोह्ड़े दिनें ई में दस्सी लेई आमां एह्दे भापै ई कोई पंज छे दिन दी चाहिदी ऐ ते तुसेंगी पता कि सफर ऐ बाहर जाना दूर दी गल्ल ऐ थोह्ड़ी ते तुस समझी सकदे ओ की अज्जकल कु'न साथ दिंदा ऐ अपने जागत् ते मां प्यो इक्क दूऐ दे गै होंदे ऐ नी अज्जकल सस्स सौहरा जां उंदे उप्पर बी इन्ना बंदा नेईं रेही सकदा ऐ नी तां में सोचेआ तुसें ई आपूं गल्ल करी लें तुंदे कन्नै बच्चे नै केह् आक्खना तुसें ई में हा आपूं गै करी लैनी आं गल्ल लेई लैनी आं छुट्टी ते देई ओड़ो थोह्ड़ी जेही छुट्टी फिर आहो आहो ऐहें एप्लीकेशन लिखियै भेजी ओड़गे तुसें ई कोई गल्ल निं ठीक ऐ फिर धन्नबाद तुंदा ठीक